गायन करता ताका मेन म्हळ्यार सगळ्यांत पयलीं आवाज जाय गायन हे बेश्टेच करपाक जायना ताका ताल सूर लय हाची जाणीव आसपाक जाय एका वेळार ताका ती जाणीव ना जाल्यार सुद्दां एक जो बेजीक आमी सूर म्हणटात गळ्यान तो त्या मनशाक आसपाक जाय जेन्ना ह्यो सगळीं गोश्टी आमकां त्या मनशां भितर मेळटात तेन्ना तो एक परफेक्ट गायक म्हणपाक तो एक बरो गायक म्हणपाक आमी ताका म्हणपाक शकतात म्हळ्यारूच आतां खूब तरेच्यो गायन शैली आसात व्हॅस्टन आसात इंडियन आसात सेमी क्लासीकल आसात हिपॉप आसात अशें खूब तरेचे गायन शैली आसात प्रत्येक गायनाची एक वेगळी स्टायल आसता प्रत्येकट्याचो गळो वेगळो आसता तर क्लासिकल गायतले तो कोणी हिपॉप गावपाक शकता किंवां पॉप गावपाक शकतलो अशें ना सो प्रत्येकाची जशी टोनल कॉलीटी आसा तशीच ते आपाआपल्या ताका म्युजीकाचें तंत्र ताका बरोबर इंन्ट्रूमेंटस म्हळ्यार आता क्लासिकल म्हणटा ताका पेटी तबलो इत्यादी येता आनी कोणी व्हेस्टर्न म्हणटा जाल्यार ताका वायोलीन किबोर्ड गिटार अशें येता